ہم اپنے شہر سے باہر گئے گاؤں ہمارے سب سے گھر کے اندر سب سے بڑے ہم ہی ہم ہی ہیں اور غریبی حالت لے کر کے مجبوری حالت لے کر کے ہم پردیس گئے پردیس اچھی چیز ہے نہیں اور پردیس گئے مجبوری حالات لے کر کے دو پیسہ کمانے کے لیے پردیس گئے وہاں جانے کے بعد کام دھندا تلاش کر کے مزدوری کیا اور مزدوری کر کر کے کسی طریقہ سے دو پیسہ گھر کے طرف بھائی بہن کے لیے بھیجنا بھیجے اور کچھ دن کے بعد میری کام دھندا ٹھپ ہو گیا ٹھپ ہو جانے کے بعد ایسا ہوا کہ کھانے پر آفت ہو گیا رہنے کا آفت ہو گیا اسٹیشن پر رہنا پڑا بہت دقت کی زندگی کاٹنا پڑا اور کسی طرح جو مزدوری ملنا چاہیے وہ مزدوری نہیں مل کر کے کچھ کم ہی در پر کسی سے ملاقات ہوئی اس کو کہے ساری بات تو وہ ہم کو کام پر لے گئے کام کیے کچھ دنوں کے بعد کچھ دن تک رہے تب سمجھ میں آیا کہ ہمارے ساتھ یہ کم مزدوری میں کھٹا رہا ہے اسی سے اپنا بھی مل گزر بسر کرتے تھے اور گھر کے لیے بھی بھائی